आंथ' मोसायोमोन मासानाया मोसायो फांशनफोर बिदिनो खाथि खालाफोराव ओमफ्राय बिदिनो प्राइज मोनो बिदिनो फैसा मोनो मा मोनो आरो ओमफ्राय मोसायो मोसानायालाय जाबाबो जायाबाबो मोसायो सोलोंनानै एसे एनै लोगोफोरजोंबो मोसायो हारसिंबो मोसायो बिदिनो ओमफ्राय जिखुनु बैसागु फांशनफोराव मोसायो मागोफ्रावबो मोसायो मोसाबाबो खायसे खायसे मानसिफ्रा मोसानायखौसो नायनो बायोना मायो मिथिया खायसे खायसे प्राइजबो होआ सोरबा सोरबा होयो सोरबा सोरबा नायनो बायो बिदिनो सानसेखालिबो जों मागोआव मोसाबाय लोगोफोरजों जमानो दाना मोसानायानो जायासै ना मायासै मिथिया प्राइजखौनो मोनासै माथो गुबुनफोरनो होयो ओमफ्राय जोंफोरनो एसेबां बारा होआ आरो नायनोसो बायो ना मायो आरो जोङो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो मोसायो ज'मायै ओमफ्राय बे ज'मा मोसानो थांनायाव हारसिं गोसो जानानै हारसिंबो मोसायो एकस्रायै ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोरा नायो रंजायो मोसाफायो बिदिनो जोङो प्राइज लाना फैयो मोसानानै ओमफ्राय गामियावबो बैसागु जाबा मोसायो लोगोफोरजों मोसायो हारसिंबो मोसायो बिदिनो मागोफ्रावबो मोसायो मोसानो मोजां मोनो इन्टारेस्त नाङो मोसाया सानबाबो गुबुनखौ मोसानाय नुबानो आंहाबो मोसाफानो लुबैयो आरो ओमफ्राय बिदिनो मोसासिगोन जाबाबो जायाबाबो मोसानानै गावखौनो खुसि मोनसिगोन आरो बिदिनो

गुबुन जायगानियाबो जोंखौ मोसानाय नुनायखाय बिदिनो मालाबा लेंहरनाय जायो लेंहरनायाव जोंथांनानै मोसाहैयो लोगोफोरजों आरो हारसिंबो मोसायो मोसानो मोजां मोनो नालाय मोसाग्रा नालाय लेंबानो मोसानो लुगैयो मेथाइ खोनाबानो मोसानो लुगैयो जोङो मोसाखावरि नालाय मोसानानै प्राइज मोनबाबो मोनाबाबो मोसासिगोन मोसाग्रा मानसिनालाय मोसानो लुबैयो मेथाइ दामबानो मोसानो लुबैयो एव एव जायो मोसानो ओमफ्राय थाङो बिदिनो मालाबा समाव जानला मानला मोसाला बायसिगोन मिनिथावनानो प्रेकटिस खालामालासिनो मोसाहैलाबायग्राबो दङ जोंनिया मोसानानै बिदिनो मालाबा समाव प्राइजबो मोना जायो मोनोबो आरो दख'ना गाननायफोरानो मोजां जालायलाङा देलाइनायफोरानो जास्लाबलायलाङा जोंनिया खानाय खाथबनायफोरानो गब्रुलायलांगोन बहाबा मोसानाया जों जाया फ्रामाबाबो मोसायो बिदिनो ओमफ्राय मोजां मोनो आरो जोंनि बर' माबाखौ लाखिनानै जों खेराइफोरबो मोसानाय जायो फुजा माबा माबिफोराव खेराइबो मोसाहैनाय जायो ओमफ्राय दामनाय देनायजोंबो मोसायो केसेटजोंबो मोसायो बिदिनो जोङो आरो बैसागुआव खुगा मेथाइ खन्नानैबो मोसानाय जायो बिदिनो गोबां मोसाबाय मोसानायालाय ओमफ्राय दा बिदिनो दाबो मोसाबाय थायो आरो फानशनफोर जाबा बा बबावबा फुजा मेला बेफोराव मोसाहैयो जोङो बान्था मोनो फैसा बिदिनो माबा माबि मोनो आरो बिदिनो जों दाबो दा दासिमबो मोसाबाय थायो आरो जोङो मोसानो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो मोसायो जेरावबो थांनानै मोसाहैयो